हेलो

हँ की हाल चाल हूँ

हँ हँ

गर्मीमे आग लग जाएगा हूँ

पूरा तरहसँ कण्ट्रोल कहाँ होलै अभी भी तऽ आबै छै अभी भी तऽ छै ही

हूँ अपन क्षेत्रमे लेकिन गाँव टाइपके ईलाकामे आबै छै ने झुग्गी झोपड़ी ढह जाबै छै हूँ

हँ तब

हूँ हूँ हूँ

तऽ ओकरामे सरकारके थोड़ी ने गलती छै तऽ ओकरामे ओ तऽ एक्सीडेंट भए गेलै ने तऽ ओकरामे सरकारके गलती थोड़ी ने छै हूँ

हूँ हूँ

हूँ